हॅलो हांव अथर्व उलयतां हांवें तिरुपती ट्रेवलिंग एजन्सीन काॅन्टेक्ट केला आं हय कितें आशिल्लें न्ही म्हजें एक काम आशिल्लें तुमचे कडेन आमचो न्ही सात आठ जाणांचो एक कुटूंब आसा ओके आनी आमी ह्या फावटी म्हैसूर भोंवपाक वचपाचो असो एक प्लॅन केला सो तुमची ही जी ट्रेवलिंग एजन्सी जी आसा पळय ही आमच्या घरा कडल्यान तेंकून पडटा म्हूण तुमचे कडेन आयला हांव आमकां न्ही म्हैसूर भोंवपाक वचपाक जाय एक तीन चार दिसांक खातीर सो आमी कशे तरेन वचपाक खातीर एक प्लॅन जाय आशिल्लो आमकां तुमचे कडल्यान तेच बरोबर आमकां बरोबर थोडीं जाणटीं मनशां आसात म्हणून न्ही आमकां यें कितें म्हणटा तें बस सारकी ट्रास्पोर्ट नाका आमकां व्हडले गा व्हडल्यो गाडी तसली सुविधा चलता आमकां आं मातशे आनी म्हैसुराक जेन्ना आमी भोंवपाक वतले पळय तीन चार दीस खंयचे दिसा आमकां कितें पोवपाक मेळटा किंवां खंयची ठिकाण त्या दिसा गर्दी कमी आसता त्या ठिकाणाचेर खंयचें ठिकाण पोवपा सारकें आसा मागीर केन्ना खंय वचपाचें मागीर आमची रावपाची सोय म्हणजे खंयचीं हाॅटेलां बरी आसात रावपाक खंय खावपा खातीर बी आमची वेवस्था ही सगली मातशी म्हाका तुमचे कडल्यान म्हायती जाय आशिल्ली की तुमी तुमच्या अकाॅर्डिंग कशें पॅकेजान भोंवपाक व्हरता लोकांक तेच बरोबर आम तुमचो जो ड्रायव्हर आसा तो आमकां चोवीस तास आमचे बरोबर जाय आसतलो म्हणजे आमकां ह्या जाग्या वयल्यान त्या जाग्यार व्हरपाक खातीर सो तेन्ना ताजे खावपाचें ताजे रावपाचें ताजो सगळो खर्च मेळून कितलो जातलो आनी प्लस की हे तुमी पर किलोमिटर रेट कितलो लायतले आमकां आनी आमकां हांगाच्यान घराच्यान पीक अप करून तुमी व्हरतले आनी परतून आमकां घरा येवन सोडटले आनी आमी तुमकां मातशे लागी पडटा सो आतां ऑन रोड प्रायस तरी मार्केटान चल्लां पंदरा रुपया पर किलोमिटर सो तुमी आमकां कितल्यान धरतले मातशे सांगात म्हाका आनी असो एक सगळो तरेचो प्लॅन एक मात्सो म्हाका सांगात म्हणजे सगले विचार करात मात्शी जाण्टी मनशां आसात हें सुद्दां मात्शें लक्षांत दवरात तुमच्या आनी असो एक प्लॅन करून सगळे रेट वायज सगळे रेटी ठिकाणाचें हें सांगून पर किलोमिटर कितलो रेट लायतलो हें सगळें सांगून म्हाका एक प्लॅन तयार करून दियात मात्सो बेगीनच्या बेगीन प्लॅन दिवचो कित्याक आमकां फुडले तीन आठवड्या भितर भायर सरपाचें अशी इच्छा आसा धन्यवाद